जय झूलेलाल मूंखे खाधे में कढ़ी चांवर भिंडी ऐं फुलिको वणंदो आहे त हर आरितवारु ॾींहुं मुंहिंजे घर में कढ़ी चांवर ऐं भिंडी फुलिको ठहंदो ई ठहंदो आहे छो त जेकी कढ़ी आहे उनमें सभु शयूं अची वेंदियूं आहिनि जीअं बेसण में टमाटे खे भुञी करे सिजाए वेंदो आहे उनमें वरी पटाटा भिंडियूं सिङी वाङणु विझी करे जेको टेष्ट ईंदो आहे उहो जामु मूंखे वणंदो आहे ऐं मूंखे इस आरितवारु जो हमेशा इंतज़ारु रहंदो आहे जीअं आरितवारु ईंदो आहे त मां पंहिंजी फैमिली सां गॾु वेही करे खाईंदो आहियां